ओं माबा दस फारलानि ओम औ सोरबा सोरबा बिखादों दुइ मनबो जोंना माइ आ स्लुइस गेट बायनानै माइआ जायासै नालाय ओंखायनो दस फारला ल' होदों सोरहाबा एगार' फारला हो औ बिदों सोरबा सोरबा औ औ औ हाजारसे थांबायनो दानो गोललैआवनो

सोरबा फैसानिबो हायो जाहैबाय बिगा हिसाब बिदिनो हाजारफा गाहाम पन्द्रस' गाहाम बिदों होन्दों माथो

ओ उम उम औ

नोंस्रालाय बिसबां बिसबांनि होदों माइ हानाया होदों उम जोंहाबो बिदिनो जायाखै बिदिनो बिखायो बयबो आरो साहाबो हैबावनांगौसो हो औ जाग्रा साहा गय फाथै हैबावनांगौसो दोननायसै होमब्लालाय हो दोनथनसै होमब्लालाय उनाव रायज्लायबावनसै दे बिदिनो जोंनिया दस फारला दस फारला होदों आमफ्राय दा माबाब्ला खालि फुजा बायब्ला हानोसैनो अखाखौ गिबावदों बजाया सिला गाजा बेरोदा माइआ दे दोनदो होमब्लालाय